मैं होशंगाबाद के कैप्टन पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी जब मैं फिफ्थ क्लास में थी जब मैंने प गेम में पार्टिसिपेट किया था गेम मेरा था और मेरे सर ने मुझे दो दिन की छुट्टी दी थी दो दिन की छुट्टी में मैं अपना खेलने गई जिस जिस शहर में खेलने गई सर ने मुझे बहुत योगदान दिया कुछ पैसों की व्यवस्था करवाई स्कूल की तरफ से और स्कूल की तरफ से करवाने के बाद जब हम वापस खेल कर आए तो हमारा स्वागत किया गया उसके बाद और मेरे ये मेरा खुद का योगदान था जिसमें कि जिससे कि खेलों के लिए मेरा बहुत उत्साह था जिससे कि मैं खेल सकूं आगे और अपने सारे सपने पूरे कर सकूं और उससे की मेरी जीवन में बहुत बदलाव आए और मैं तरह तरह के खेल खेलती हूँ जैसे कि कबड्डी बैडमिंटन फुटबॉल वॉलीबॉल आदि और मैं कई जगह खेलने गई जिससे की कभी जीतना कभी हारना